अहिड़ा त घणेई मुहावरा ऐं कहावत हूंदियूं आहिनि उहा सोन ई घोरियो जो कन चीरे घर बारे ॾियारी करणु गुरूअ जो दरु घर में छोरो शहर में ढिंढोरो अहिड़ी चङी शयूं हूंदियूं आहिनि जो पंहिंजे घर में ई पई हूंदियूं आहिनि पर पाण सभिनि हंधि ॻोल्हींदा आहियूं ऐं पोइ ॾिसूं त उहा पंहिंजे घर ई मिली वेंदियूं आहिनि